असां प पंहिंजे आसि पासि जे खेत्रनि खे स्वस्थ रखण जे लाइ असां पंहिंजे आसे पासे जी सफ़ाई रखंदासीं छाजे करे की जेको बि किन कचिरो गंदो कचिरो ॿाहिरि किरियलु हूंदो घर जे ॿाहिरि आस पास असां उन खे सॼो समेटे करे कचिरा गाॾीअ में विझंदासीं ऐं रोज़ाना पंहिंजे घर जे आंगन खे फ़र्श सां पाणीअ सां धोईंदासी अगर कोई जीव जन्तु जीअं त के कोकरोच या कूओ कोई मरियलु हूंदो त उहो बि असां उन खे बि हटाईंदासीं कचिरा गाॾीअ में विझंदासीं साफ़ कंदासीं ऐं असां पंहिंजे मुहले वारनि खे बि इहा ई सलाहु ॾींदासीं की उहे बि पंहिंजे घर जे आसे पासे में सफ़ाई रखनि असां ऐं घर जे ॿाहिरि बाग़ीचो ठाहिराईंदासीं बाग़ीचे सां उनमें नंढा नंढा बढ़िया हरा भरा पौधा लॻाईंदासीं पौधा लॻाइण सां असांखे उहो पौधनि सां असांखे ऑक्सीजन मिलंदी आहे ऐं घर जो उन सां घर जो वातावरण बि स्वस्थ रहंदो आहे अगरि असां साफ़ सफ़ाई रखंदासीं त इन सां हीअं असां बि स्वस्थ रहंदासीं ऐं ऐं जिथे गंदो पाणी जमा हूंदो त असां उहो पाणी बि हटाईंदासीं छा आहे करे गंदे पाणीअ सां मछर थींदा ऐं मछरनि सां बीमारियूं उत्पन थींदियूं आहिनि ॾाढी सारियूं बीमारियूं उत्पन थींदी आहिनि त असांखे अगरि स्वस्थ रहिणो आहे त असां पंहिंजे आसे पासे में सफ़ाई रखंदासीं ऐं मुहले वारनि खे बि सभिनी खे इहा सलाहु ॾींदासीं कि पंहिंजे आसे पासे जे खेत्रनि खे साफ़ रखनि